मां अठे दर्जे में स्कूल पढ़ंदो हुउमि त मुंहिंजे जेके हेठियां स्कूल वारा हूंदा हुआ उन्हनि खे मां डांस सेखारिंदो हुउमि मूंखे मौको मिलियो डांस सेखारण जो उन्हनि खे मां डांस सेखारींदो हुउमि त हुननि खे हुननि परफॉर्मेंस कयो जाम सुठे नमूने डांस करण जो ऐं मुंहिंजो पुटु बि आहे मां उनखे बि डांस सेखारींदो आहियां